हेलो हॉटेल ला जार्दीन न्ही हांव वेदान जोशी उलयतां हांवेन एक ओर्डर प्लेस केल्ली व्होदोळ बटर चिकन आनी स्क्विड्स जाय सांगिल्ले माणक्यो तेनी जेन्ना आयले पय आता ओर्डर म्हजे कडेन हांव व्हरुंक आयल्लो तेन्ना आता ते घरां व्हेले आता हांवेन तें स्क्विड्स न्ही सगळें खार जाल्यात म्हळ्यार तो खुबूच खार लागता म्हणजे मीठ सामकें चड पडलां आनी तें जे बटर चिकनूय हांवेन व्हेल्ले पय तें सामकें मळमळीत जालां ताका एक वेगळेंच तरेचो वासूय येता आनी तें आमकां तितकें बरें आतां लागूना खावपाक तुमी म्हाका हाजे रिप्लेसमेंट धाडून दियात प्लिज कित्याक आमकां आतां रातचे खावपाचें सगळें आमचें वाट लागलां सो आतां तुमचोच मनशाक तुमी धाडून दियात हांव आनीक व्हरुंक येवचोना